हां मुझे पाँच तारीख याद हैं आठ सितंबर दो हज़ार पाँच दस अगस्त दो हज़ार दस एक जनवरी उन्नीस सौ नब्बे पंद्रह अक्टूबर उन्नीस सौ सत्तानवे दस दिसंबर दो हज़ार बाईस